जय झूले जय झूलेलाल साईं बसि बसि ठीकु आहे साईं कीअं आहे साईं तबीअत पाणी सभु सभु हिकदमु मस्त साईं जाम ॾींहंनि खां पोइ दर्शन ॾिनो अथव सेठ तव्हां आहियो किते एॾनि ॾींअनि खां अच्छा अॼु अकेला ई आहिया हो भाभीजी न आया आहिनि बसि बसि साईं ठीकु आहे ॾिआरी सभु आनंद मंगल सुठी वई झूलेलाल साईं जे महिर सां हा भाभीजी न आया आहिनि अॼु तव्हां अकेला ई पधारा आहियो मार्केट में अछा हा महमाननि जी अचुवञु इहे सभु थकावट बि हूंदनि न हलो साईं ड्रैगन फ्रूट आहियो अथव कीवी ड्रैगन फ्रूट कीवी सीताफल ॾिसो सुठा आहिया अथव हिन दफ़े मस्तु वॾा जॾी अंदरु खाईंदो त हिकदमु मिठो मिश्री अथव सीताफल त हा हा स्ट्रॉ

साईं एकवीह सौ रुपये में मस्तु टोकरी ठाहे ॾींदोमांव सेठ ऐप्पल ॾिसंदो कश्मीर जा दिलि ख़ुशि ऐप्पल अथव गुआवा आहियां अथव इहे वॾा इम्पोटिड सुठी नई शइ आहे साईं सूफ़ विझंदुमि केला आहिनि हो विझंदुमि ॿियो हे ॻाढ़ा केला जेके ईंदा आहिनि ॻाढ़ा केला ॾींदोमांव ड्रैगन फ्रूट सीताफल ॿियो कीवी आहे कीवी ॾींदोमाव ऐं अंगूर जो दाणो आहियो अथव ॾिसो वॾो इहो ऑस्ट्रेलिया जो अंगूरु आहे इहा बि ॾींदोमांव मस्तु टोकरी सजाए ॾींदोमांव साईं पैक करे एकवीह सौ रुपये में भाई तव्हांजी भेणु ॾिसंदी त दिलि ख़ुशि थी वेंदसि चवंदो वाह भाउ वाह साईं पंजुवीह सौ ॿेअनि खां वठंदो आहियां तव्हां पंहिंजा रोज जा आहियो त तव्हांखे मां वाजिबी अघु चयो एकवीह सौ हाणे तव्हां ॿ था चओ हा साईं तव्हां अठटीह सौ ॾिजो ॿिनि जा ॿाएतालीह सौ थींदा आहिनि तव्हां टे हज़ार अठ सौ अठटीह सौ रुपिया ॾिजो ऐं शइ तव्हांखे ॾींदुमि साईं हा अरे सेठ न कयो साईं छ्टीह सौ त थींदा आहिनि अरिड़हं सौ जे हिसाब सां मां अठटीह सौ थो चवां अरे सेठ केपीऐमसी में ये ई शयूं तव्हांखे माहंगियूं पइजी वेंदियूं सेठ मां वाजिबी अघ में थो ॾियाव इहे शइ बि तव्हांखे सुठी सुठी चूंडे ॾींदुमि हा ताज़ा ताज़ा बिल्कुलु साईं साईं हा हा साईं ठीकु आहे ठीकु आहे साईं काई ॻाल्हि न आहे हे मां तव्हांजे घरु मोकिले ॾियांव चओ त माण्हूं सां तव्हां भले तव्हां शाम जो ईंदो

ठीकु आहे साईं मां त्यारु करे रखां थो शाम जो घणे ताईं ईंदो चईं बजे ताईं पंज ताईं हाजुर हाजुर ठीकु आहे साईं हाजुर हाजुर जय झूलेलाल जय झूलेलाल